کیا کلپنا چاولہ سنیتا لبریز راکیش شرما کا بچپن سے ہی شوق تھا کہ ہم دوسرے گرہ پر جائیں اور وہاں کی تلاش جاری کریں پچپن سے یہ خیال رکھے تھے اسی کوشش میں تھے تو آج وہ سائنٹسٹ بن گئے تو وہ ایسے ہی اور چاند پہ پہنچ پہنچ گئے ہیں پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں کوشش کی ہے محنت کی ہے چیزیں تلاش کری ہیں لیکن ابھی کامیاب نہیں ہو پائے ہیں اپنی پوری اس میں امید میں لیکن ابھی دماغ لگا رہے ہیں اس محنت کر رہے ہیں جاری ہے ان کا کام پورا تو انہیں شروع سے ہی شوق تھا جنہیں شروع سے ہی لگن ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں اور آج انہوں نے بھی کر لیا اور ان شاء اللہ آگے کر لیں گے پورا اور ابھی کوشش جاری ہے پورا کمپلیٹ ہوا نہیں ہے ابھی محنت کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ پانی آ جائے گا ہوا آ جائے گا تو لگن رہے گی تو کر بھی لیں گے جلدی تو یہی تھے